हम जे छै से किताबके अलावा जे छै से पत्रिका ब्लॉग अखबार एहि सभमे से जे छै से सभ चीज पढ़ै छी पत्रिकामे हम जेना किछु जे छै से विज्ञानसँ रिलेटेड जे पत्रिका रहल तकरा पढ़लहुँ किछु नीक लोक जे जे छथि जे समाजमे जे छै अखबारमे अपन ब्लॉग निकालै छथिन जे कि जे छै से करेंट समा मतलब जे छै से एखुनका समाचारपर जे छै जे सम सामयिक घटना छै ताहिपर जे ओ अपन विचार दै छथिन तकरा बेसी पढ़ै छी ओहिपर हमर ध्यान बेसी रहैए एहि तरहक जे चीज छै एहिसँ की होइ छै तऽ ओ चूँकि विचारके छथिन हुनका अनुभव छन्हि आओर ओ ओहिपर जे अपन विचार दै छथिन तऽ ओ जे छै से कनि जे छै से लागै छै जे एहिमे सच्चाइ की छै चूँकि ओ ओहिमेसँ कोनो भी सम सामयिक घटनाके जे सच्चाइ रहै छै तकरा निकाइल कऽ ओहिपर अपन विचार आओर जे किछु लोक छै तकर विचार दै छथिन तऽ ओ हमरा बड़ा नीक लगैए विज्ञानिक पत्रिका जे विज्ञानसँ रिलेटेड पत्रिका छै तऽ ओ हमरा चूँकि पढ़ैमे नीक लगैए किएक कि आइके युग जे छै से विज्ञानके टेक्नोलॉजी जे कहै छियै जकरा तकनीकी तऽ ताहिपर आधारित छै तऽ तकनीकीवला जे छै से पत्रिका जे छै से ओ हम बेसी पढ़ैके कोशिश करै छी बेसी जखन समय भेटैए तऽ ओकरा पढ़लहुँ ओहिसँ पता चलै छै जे आइ हम कतऽ छी देश कतऽ छै दुनिआँ कतऽ छै लोक चाँदपर चलि गेलाह चाँदपर की छै नहि भेटलै चाँद एखनो जे अहाँके जे छै से भारत भेजलकै है चाँदपर अपन यान तऽ चाँदपर यान गेलै ठीक छै लेकिन ओ यान गेलै ओकर मुख्य जे छै से की जे छै से किे भेजल गेलै ओ की पता लगेलके की सभ भेलै जेना कि पता चललै एगो पत्रिकाके माध्यमसँ जे चाँदपर गेलखिन ओहिठमासँ फोटो भेजलखिन चाँदपर जे छै से पता चललै जे किछु भाग एखनो अँधेरामे रहै छै अन्हारमे रहै छै तऽ ओहिठमा जे छै से अन्हारमे रहै छै रोशनी नहि जाइ छै तऽ ओहिठमा जे छै से बर्फ प्रचूर मात्रामे जेना जमल छै से सभ बात एलै हैं उठि कऽ तऽ ई सभ चीज जे छै से वैज्ञानिक पत्रिका ओरसँ पता चलै छै अखबार अखबार जे छै से अहाँके हर दिनके घटना हर विषयके बारेमे जे छै से बतबैत रहै छै डेली की भेलै कतऽ अपना देशमे या विदेशमे पूरा दुनिआँमे कतऽ की भऽ रहल छै ताहिपर जे छै से अहाँके लिखल रहै छै तऽ ओ पढ़लहुँ तऽ हम जे छै से किताब पढ़बे करै छी आओर पत्रिका आर सभ जे छै से से पढ़लहुँ अखबार तऽ डेली पढ़ै छी ओकरा कहियो नहि छोड़लहुँ